खामानिखौथ' सोलोंनो हायो बेबायदिनो फैयो फैखायो माने गामि सिंनि मानसिफ्रा सोलोंनाया बेबायदि जाखायोनो बेनिफ्राय जोबोद मोजां आं मिथिनानै जोबोद मोजां मोनदोङो फैनो हागोन फैजागोन बेनिफ्राय आङो एसे मोजांसिन आरो खौरांखौसो बुंबावनो नागिरदोङो बे जोंनि साहा बागानाव सोलोंफैगोनथ' बेहाय नोंथांमोननि लाइमोनफोरा सोलोंफैनायजों लोगोसे आङो मोनसे रेनुमारिसनबो होबावो आरो बेनिफ्राय मोनसे गाइदलायन थागोन गायदलाइनखौ फल' खालामनानैसो सोलोङोब्ला गोसो होनानै सोलोङोब्ला दानथामसो नांगोन बे दानथामाव आं मोनसे रेनुमारिसनबो होबावो आरो गोसो गोनांखौ आङो जेब्लायबो बरायबाय थाखायो बे फैगोन आरो आदसा आदसा आह सोलोंनायाथ' दान मोनथाम जागोन होनखाबाय आङो बेनिफ्राय ओरैनो थानायनि थाखाय जायगाखो होनाय जागोन अब्लाबो गान्नाय जोमनाय बा ओरैनो जिखिनो माबाफोर नांगौ ओह गारिनि नांनाय बेसादफोरखौ लाबोफानांगोन आरो बेखौ नोंथाङा इसे औ

औ अके दे